हलो साईं मूंखे साॻ जो लकिड़ो खपे त तव्हांखे साॻ जो लकिड़ो आहे हा त कहिड़ी रीते केतिरो मिलंदो आहे

हा त मूंखे ॿ टन लकिड़ो खपे हा ऐं मूंखे आहे न हिन साॻ जे लकिड़े खां आहे न हस्तकला सां हथ सां छिले करे ने मुर्तियूं ठाहिण लाइ खपे त हिन हिसाबु सां मिलंदो कहिड़ी टाइप जो लकिड़ो अथव तव्हां वटि साॻ जो

न न हेॾो अघु त न हले साईं तवां हेॾो कीअं अघु ॿुधायो था मां ॿे हंधु बि पुछिया कई आहे मूंखे ॿिए हंधु जी बि ख़बर आहे पर हेॾो अघु त न हूंदो आहे न न त तव्हांजो अघु त इलाही अथव साईं हेॾो त न ज हूंदो आहे मां चवा त थी मां कमु कराईंदी आहे मूंखे ॿी हंधु जी बि सभु ख़बर आहे पर हेॾो अघु त न हुजे तव्हां कुझु वियाजिबी करो त पोइ समुझा हा त वञणु वारी आहे ऐं तव्हां ॿियों मूंखे मुर्ती छिले करे हथ सां ठाहिणी आहे त हुन लाइ तव्हां लकिड़ो आलो न हुजिणो घुरिजे सुकल हुजे ने अहिड़े नमूने ॾिजो कारण के हुन सां छा हथ सां छिलण सां आलो लकिड़ो हुजे त पोइ बराबरि मुर्ती सुठी ठहंदियूं बि कान्हनि त सुको लकिड़ो हुजे त वधीक सुठो उहो ई ॾिजो हा त तव्हां मोकिले छॾंदव न हा त भले मां तव्हांखे मुंहिंजो एड्रेस लिखाए छॾंदीमांव त तव्हां हेतिरा टन लकिड़ो ऐं अन सुकल लकिड़ो सुठी कॉंटिटी जो मोकिलाए छॾिजो हा

थैंक्यू